पञें देशें दे नांऽ पैह्ला देश साढ़ा चीन चीन जेह्ड़ा ऐ साढ़े मतलब हिंदोस्तान दी फौजै कन्नै लड़ाई करदा रौंह्दा ते दूआ देश दा नांऽ ऐ पाकिस्तान साढ़ा पड़ोसी मुल्ख एह् मुल्ख जेह्ड़ा ऐ साढ़े कन्नै मतलब साढ़ी जेह्ड़ी अजादी होई ही उत्थुआं बाद लड़दा आवै दा जेह्का चौह्बी घैंटे कुतै न कुतै आतंकवाद भेजी दी हुंदी और बड़े सारे लोकें ई मारदे साढ़े फौजियें ई मारदे पिछले बारी पुलवामा बिच मारी ओड़े हे बचैरे चाली नौजोआन साढ़े ते त्रीया देश साढ़ा नेपाल ऐ नेपाल साढ़ा मित्तर देश ऐ और नेपाल दी साढ़े कन्नै मित्तरी ऐ नुहाड़ी इक नेपाल दा असे ईं बड़ा फायदा ऐ नेपाल साढ़े कन्नै लड़दा निं ऐ चौथा देश बूटान बूटान बी साढ़ा इक दोस्त देश ऐ पञमां देश साढ़ा बंगला देश ऐ बंगला देश बी इक अच्छा देश ऐ